आं हॅलो आं आसा कशी आसात तुमी आं आं आं ना तेंत आतां हांव विचारूंक सोदतालें कोणाकूय म्हळ्यार अशें टूशन खंय बरें दिता अशें विचारूंक सोदतालें हय तुजें अशें येजेर हा हय तालीगांव थंय ते हे करूंक सोदतालें म्हळ्यार तो वयतालो टूशनाक न्हूं थंय तें बरें दिना म्हुणुण बरें खंय आसा अशें तुमचे आं हां तें पयस पडटलें न्हूं हय लागी तो वयतालो थंय तें बरें दिता आनी आतां तो वोचोंकूय सोदिना टूशनांक घरा मोबायलाचेर शिकता म्हणटा म्हणटा म्हाका आं टूशनाक टूशनाक तीं दोग जाणां घेता आवय घेता तेजी आनी तें चोडू तें शिकता चोडू म्हळ्यार तेवूंय घेता टूशन अशें दिता हय हय म्हळ्यार तें बरें जायना म्हळ्यार मार्क्स बरे हाडूना तेनी म्हणून दुसरे कडेन घालूंक सोदतालें हांव पळोवया अशें बरें दिता जाल्यार आं आ आं आं तें पळय आनी म्हाका विचार यें काड आं कितले अशे फी कशी कितें तें आनी म्हाका मागीर सांग आं हय आं हां आ मागीर दोगांकूय घालतलें म्हाजें चेडू आहा आनी चेडो दोगांकूय तो नायनथाक आसा चेडो आनी चेडू एठथाक हा आं दिता न्हूं तीं आं आं आं एक आं आं हां पळय तें विचार हें कर आनी म्हाका सांग आं आं आं बरें तर आं आं बरें आं आं दोगां हय चेडो आनी चोडूं हय दोगांय एठथ आनी नायंथ गो पय तूं दिता हय थंय विचार सांजच्या थोडीं दिना न्हू अशें एथाक नायनताक अशें थोडे फोर्थ ते फिफ्त सुद्दां दिता न्हू ते कर आनी म्हाका मागीर सांग आं आं बरें तर आं आं